मोबाइल चलबै छियै एयरटेलके सिम चलबै छियै आब नेटवर्कके प्रोबलेम भए जाइ छै आ की अथी बड़को मोबाइल चलै छै नेट कभी नेट खतम एक जी बी तऽ नेट दै छै बालो बच्चा भरि दिनमे देखि कऽ खतम कए दै छै अपना काम धन्धासँ फुर्सत मिलै छै तऽ अपनो किछु देखि लै छियै आ एक जी बी तऽ अथिए दै छै नेटे दै छै खतम भए जाइ छै तऽ मङ्गाइओ लै छियै बात करयके लिए दिक्कत भए जाइ छै तऽ भरि दिनमे धियापुता देखि कऽ खतम कए दै छै तऽ ओहिके दुआरे टेन्शन भए जाइ छै तऽ मङ्गाइओ लै छियै तऽ ओहि ओहीके दुआरे दिक्कत भए जाइ छै तऽ मङ्गबय पड़ै छै देखय पड़ै छै बात नहि बनै छै देखय पड़ै छै एहिके दुआरे टेन्शन भए जाइ छै तऽ देखय पड़ै छै तऽ कभी बड़को मोबाइल कभी छोटके मोबाइल नेटवर्कके दुआरा दिक्कत भए जाइ छै तऽ एतएक अथी एक जी बी तऽ दै छै की कहै छै नेट तऽ ओहिके दुआरे तऽ टेन्शन भए जाइ छै सठि जाइ छै तऽ दोसर दोसर मङ्गबय पड़ै छै भरि दिन धियापुता देख कऽ खतम कए दै छै भरि दिन जेबो नहि करै छै ओहीके टेन्शनमे भए जाइ छै अपनो कभी फुर्सत मिलै छै तऽ देखय लागै छियै काम धन्धासँ टेन्शन निचेन बाँकी भए जाइ छियै तऽ ओ सभसँ भए जाइ छै दिक्कत देखै छियै ओही सभके छै कहानी बहुत बहुत तरहके बात होइ छै पाँच टा बाल बच्चा छै टेन्शन भए जाइ छै दिक्कत भए जाइ छै बढ़ि जाइ छै पैसेके टेन्शन भए जाइ छै आब मोबाइल तऽ जानै छियै तऽ एयरटेलोके चलै छै नोकियो चलै छै जकरा जे होइ छै सभ चलै छै तऽ टेन्शन भए जाइ छै एक जी बी तऽ दै छै नेट तऽ भरि दिनमे खतम भए जाइ छै ओसभ तऽ होइ नहि छै फेर दोसरोसँ मङ्गबय पड़ै छै नेट ओ तऽ अपनो काम धन्धासँ फुर्सत मिलै छै तऽ अपनो देखि सकै छियै बालो बच्चा देखि कऽ खतम कए दै छै बहुत बहुतके बात होइ छै तऽ ई सँ दिक्कत भए जाइ छै तऽ टेन्शन भए जाइ छै आ कोनो बच्चे छै तऽ कए दै छै गड़बड़ी भए जाइ छै टेन्शन भए जाइ छै तऽ दुनू तरहसँ बात होइ छै तब दिक्कत भए जाइ छै तऽ नेट ककरो दुआरे मङ्गबैओ पड़ै छै भरि दिनमे सठि जाइ छै एक जी बी तऽ नेट दै छै ओहिसँ नहि होइ छै धियापुताकेँ आइ काल्हि जानिते छियै से भरि दिन देखय मोने रहै छै नहि पार लागै छै तऽ मङ्गबय पड़ै छै ओहि दुआरे बहुत बहुतके बात होइ छै टेन्शन भए जाइ छै कहलियै